اتر پردیش کے تعلیمی نظام میں معذور بچوں کے لیے کافی سودھائیں ہیں اور کافی سہولتیں ہیں تو لہٰذا میں جو ہوں کچھ ان کے سہولتوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اتر پردیش تعلیمی نظام بچوں کے لیے کرتی ہے جیسے کہ یدی کوئی بچہ اگر کوئی اپاہچ ہے اور تو اس کے لیے وہیل چیئر اور جو بچے گھر سے کمزور ہیں اور فیس نہیں دے پاتے ہیں تو ان کے لیے فیس میں پوری کی پوری چھوٹ دی جاتی ہے اور انھیں کتابیں اسکول کی ڈریس بستہ یہ سب اتر پردیش سرکار ان لوگ کو دلواتی ہے اپنے تعلیمی نظام کے ذریعے اور یہاں تک کہ اتر پردیش سرکار جو ہے مڈ ڈے میل چلاتی ہے جس کے اندر ہر بچے کو کھانا دیا جاتا ہے روز ایک ٹائم کا اور پھل دودھ اور دوائیاں بھی دی جاتی ہیں